गोदोहाय जोङो सेंग्रासा समाव दाउ गावोमोन बे दावखौ जोङो हारसापारा गुबुन गामियावहाय ज' ज' सातज'न आदज'नसो थांनानै जोङो गावनानै लायनाय जायोमोन आरो बे समाव ओरैबायदि मिनिथाव जायो एखनब्ला जोङो दाउखौ बाथुलजों नोजोर होनानै दावगालांबाय थानायावहाय एखनब्ला सोरनिबा खियाव गाफ्लांनानै जोङो जा मिनिथाव जाथाय जाबोनायखौ जोङो नुबोदोंमोन आरो बिब्दिनो एखनब्ला बिब्दिनो बायदि रोखोमनि जाया नङा जानो नागिरो एखनब्ला सोरनावबा माबाबाय गावबाय माबाबाय सोरनिबा थिंआव थांबाय सोरजोंबा होसो जानो नागिरबाय आरो बिब्दिनो जोङो बिब्दिनो लोगो मोनबो नांगौ बायदि जायोमोन आरो आरो बे दाउ गावनायनि गेजेरावहाय जोङो बांसिन नै मोजांसिन जानो साबसिन हिसाबै जोङो दाउथुखौ साबसिन बयनिख्रुइ मोजांसिन मोनोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे बे दाउ गावनो थांनायावहाय एखनबा समाव नांगौबायदि बोथोरजों खाब जानाय समावहाय जोङो नेवलायफोर खारनाय लामायाव बारस'नाय नुयोबा बेखौबो जोङो ज'यैनो होसोनानै बेंनानै लाबोनो लाबोनाय जायोमोन आरो बिब्दिनो दाउआ बायदि रोखोमनि थायो दाउथु दावब' दाव गेरगुवा आरो बायदि रोखोमनि गोबां रोखोमनि दाउ थायो बारि बागानावहाय दा जोङो बेखौ माने सिखार खालामनो थाङोमोन बेनिफ्राय जोङो बिब्दिनो सिगाङाव बुंनाय बायदि माखासे जाथायफोर जायो दाउखौ नोजोर होनो थांबाय थानायावहाय दावखौल' नायनानै गोसो होनानै थांबाय थानायावहाय एखनबा सोरनिबा खियावबो गाफ्लां हैलायनाय जायो आरो बिदिनो बायदिसिना मिनिथाव रादाबफोर जोङो बेनिफ्राय सोमजिनायखौ जोङो मोनबोयो आरो बेनो जोंनि थाखाय दाउ गावनायनि मोनसे मिनिथाव जारिमिनफोर बायदि जायो बे खि गादलानाय माबानायफोरा आरो जोङो बिब्दिनो खामानि गैयै समावहाय जोङो ज' जानानै दाउ नेवलाय बिदिनो सिखार खालामनो थांनाय जायोमोन आरो जों खोब मोनबोयोब्ला जोङो ज'यैनो सोब खोब फुरथियै बेखौ एवनानै जायो आरो बुरजाब्ला जोङो बेखौ बाहागो हिसाबै राननानै न'खर न'खर लांनानै गाव गावनि न'खराव जोङो राननानै जानाय जायोमोन आरो बे दाउ गावनायनि बिथिङा बेखिनियानो